हलो हा हा आरती भाभी पई ॻाल्हांए तव्हां जय झूलेलाल तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो अच्छा अच्छा चओ तव्हांखे छा खपे असां वटि अथव चॉकलेट फ़्लेवर मैंगो फ़्लेवर काजू द्राक्क्ष फ़्लेवर ऐं ॿियो अथव पिस्ता केसर फ़्लेवर तव्हांखे कहिड़ो खपेव इहे चारि पंज फ़्लेवर अथव तमामु सुठा अथव अच्छा पान वारी त अथव पर राजभोग कोन्हे न पान वारी त अथव पान वारी तमामु सुठी अथव अच्छा अच्छा अच्छा पान बटर स्कॉच बटर स्कॉच हा अथव अथव पर बटर स्कॉच जा ॿ पीस ई अथव ख़ाली अञा हीअंर हा हा न रबड़ी कुल्फ़ी अञा कोन्ह आई आहे हीअंर हीअ ब रबड़ी कुल्फ़ी ऐं राजभोग हीअंर ऑडर ॾिनल आहे चयल आहे उन्हनि खे हाणे पोइ सप्लाई करे वेंदा हा केसर पिस्ता अथव केसर पिस्ता अथव कुल्फ़ी हा हा अच्छा अच्छा त त कहिड़ी तव्हां कहिड़ी चयव छह त पिस्ता केसर चयव ऐं ऐं ॿियो ॿी कहिड़ी चारि पान वारियूं खपनव ठीकु आहे ठीकु आहे बटर स्कॉच ॿ ई अथव हा बटर स्कॉच ॿ ई अथव हा स्ट्रोबेरी फ़्लेवर अथव हूअ वारो अथव हा उहो हा आयसि हा हा

हा मैंगो आइस्क्रीम अथव उनमें त जेतिरा पीस खपनव हूअ त तमामु चङी पई आहे अच्छा अच्छा सॼो पैकेट मोकलियाव कप जो यक्को ॾहनि वारो हा फ़ैमिली पैक मोकलियाव की जेके अलॻि अलॻि हिक हिक कप ठहियलु अच्छा ॾह कप वारो मोकलियाव हा हा हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल अचिजो जरूर वठण हे न हा हा अचिजो पोइ वरी मां वरी हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल